देखिऔ खेल तऽ एहन खेल छिए जाहिमे सफलता असफलता देखैलए मिलिते छै अगर अहाँके असफलता मिलैए तऽ ओकरा ओकर आओर मतलब प्रैक्टिस करिऔ जाहिसँ बढ़िआँसँ आओर खेल सकी जीत सकी आगे चलिकऽ बढ़िआँसँ योजना बनाबी जाहिसँ जीत सकी